गेलेनाया सुबुंखौ खौसे लाबोनो हायो माबोरै जेनेबा मोनसे हानजायाव जमा बा जमा जानानै गेलेनाय लोगो लोगो गासैबो गावजोंगाव गोरोबलायनानै गावनि बेनि गोसोजों बिनि गोसो बुजिलायनानैसो गेलेनाय जायो नालाय बेनिखायनो खौसे जानो गोनां जानानैसो खेलाखौ गेलेनो गोनां जायो बिदिनो हमना ला जोंनि भारत हादरनि टिम बा क्रिकेट गेलेनाय लोगो लोगो जोंना क्रिकेट गेलेगिरिफ्रा गोबां गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोर बिसोरो बेयाव टिमाव फैनाय लोगो लोगो गासैनिबो गोसोजों गासैनिबो सान्नाय जों मिलायनानैसो बे टिमाव गेलेनो गोनां जायो बेनिखायनो खौसे जानो खौसे जानो हायो गेलेनायजों बेजों लोगोसे जोंनि हमना ला फिसा फिसौ खेलाफोर बा भलिबल बा ओरै हमना ला फुटबल बेफोरावबो सोरबा मानसिया सोरबा गेलेगिरिया जुदि रागा जोंनानै दङमोनब्लाबो बे रागा जोंनाया गेलेनाय समाव थायोब्लाथाय खेलाया मोजां जाया मानो होनोबा बिसोरनि सानैनि गेजेराव बा बिसोरनि गेलेग्राफोरनि गेजेराव बुजिलायनाया गैया जागोन रागा जोंलायनाय जागोन बे अब्लाथाय नों खेलाखौ खेला गेलेनानै खौसे जानो हानाय नङा जेब्ला नोङो गासैबो जैजोन गेलेगिरिफोर दं बिसोरो जमा गावजों गाव बुजिलायबासो बुजिलायनानै गेलेब्लासो जोङो खेलाखौ देरहासार जानो हागोन बेनिखायनो खेला गेलेनाय खेलाजों जोङो खौसे जानो हायो आरो नायगिरिफोराबो गावबागाव सापर्टारखौ सापर्ट खालामनानै खौसे जायो बेनिखायनो खेला गेलेब्लाथाय खेलाजों जोङो सुबुंखौ खौसे खालामनो हायो